مہاراشٹر میں تفریحی صنعت نے خطے کی معیشت اور معاشرت میں مثبت اثرات ڈالے ہیں اور صنعت نے گرمیوں کے موسم کی تعطیلات میں خصوصی طور پر بڑی تعداد میں گردش کاروں کو کھینچا ہے جو علاقے میں سیاحت کے مواقع فراہم کرتے ہیں یہ سیاحت کے علاقے معاشرت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے بیرونی آمدنی اور مشغلے کی فرصتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مقامی صنعت کو بھی اشتغال کی مواقع فراہم ہوتے ہیں جیسے کہ ریسٹورینٹ ہوٹل سوغات کی دکانیں وغیرہ تفریحی صنعت کے اثرات کی دوسری جانب بڑی تعداد میں سیاحوں کی وجہ سے ماحولیات کی کمی پروڈکشن اور پبلک اسپیسیز کی بھرمار اور مقامی ثقافت اور روایات کے خطرے بھی ہو سکتے ہیں اسی لیے مہاراشٹر جیسے علاقوں میں مسئلے کی طرف توجہ دینا اہمیت کا حامل ہے تاکہ تفریحی صنعت کے اثرات کو موازنہ کر نے کی کوشش کی جاسکے